हेल' आदा आङो मोनसे जायगायाव थांनांगौ माने आङो गाबोनो इमार्जेनसि फ्लाइट हमनांगौ आरो बेनि थाखाय आङो मोनसे अट'नि गोनांथि जादों आरो केबनि टेक्सिनि आदाया हागोन नामा फैनो माने दानो औ माने गामोन सयथा बाजियाव आरो दथा द बाजियाव फैनांगोन फैनो हागोन दा फुंनि ओमफ्राय मोन फ्राय मोनहैनांगोन आङो दस जि बाजियाव आरो